भारत के फैशन के बारे में मैं सोचती हूँ पहले की तुलना में आज का समय बदल गया है पर कहीं न कहीं पहले का आज भी है बहुत सारी जगह आज पहले जैसा ही पहनावा चल रहा है पहले लोग ज़्यादे छोटे कपड़े नहीं पहनते थे साधारण से कपड़े पहनते थे जैसे साड़ी सूट और लहेंगे लेकिन आज कुछ परिवर्तन हुआ है आज लोग सब छोटे कपड़े पहनने लगे है फैशनेबल और इसका थोड़ा सा प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा है यह हमारे लिए एक तरीके से ठीक भी नहीं है ज़्यादे छोटे कपड़े पहनना पर लोग आज फैशन के तौर पर पहन रहे हैं हम तो साधारणतया साड़ी सूट पहनना ज़्यादे पसंद करते हैं जो हमें घर से भी उपलब्ध हो जाते हैं जैसे हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं अमेज़ोन है और फ्लिपकार्ड है मिशों इनसे हम मँगवा सकते है और यह हमें घर बैठे भी मिल जाते हैं लेकिन अगर हमें अपने मनपसंद चाहिए जिसे हम छू कर देख सकें पहन कर देख सकें तो हम कुछ दुकानों में भी जाकर ख़रीद लेते हैं यह जगह जगह पर उपलब्ध हैं अभी पहले की तुलना में आज दुकाने ज़्यादा है पहले इतनी सारी दुकाने नहीं थी पर अब बहुत ज़्यादे समय बदल गया है हमें सारे चीज़ें सुविधापूर्वक आज उपलब्ध हो जाती हैं पहले का समय थोड़ा अलग था इतनी सारी सुविधाएँ नहीं थी इतनी सारी फैक्ट्रियाँ नहीं थी लेकिन आज के समय में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं बहुत ही जगह से कपड़े का उपयोग हम कर सकते है अलग अलग देशों से लोग सीख कर भी यहाँ पर पहन रहे हैं और भारत में भी विभिन संस्कृति के लोग हैं सभी का पहनावा बिलकुल अलग अलग है और सब अलग अलग पहनते हुए भी एक है बहुत अच्छा है हमारे देश का पहनावा